हाँ मैं दस से दस लाख के बीच की पाँच संख्याएँ बोल सकता हूँ एक लाख चालीस हजार नौ सौ निन्यानवे दो लाख चौवालीस हजार चार सौ अस्सी तीन लाख बयालीस हजार पाँच सौ नब्बे पाँच लाख अट्ठानवे हजार छः सौ चौबीस आठ लाख बत्तीस हजार चार सौ बयालीस